गोदो जोङो अमा दाउ फिसिनानै न'खर दैदेनबोदों आरो मोसौ होननानै बुङोब्ला जों जेरैहाय मोसौ गाइ मोसौ दामब्रा गासैबो जोङो बे अमात बुस्थुखौ न'आव फिसिनानै फेदेरोमोन फोलावोमोन बेबायदिनो गांसो हानानै होयोमोन दै होयोमोन बेफोर अमात बुस्थुआ मानसिजों फिसिजानाय जुनार बेनिखायनो मोसौ होननानै बुङोबा जेरै मोसौ गाइया जोंनो न'खर थांनानै थानायाव जोङो बे मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेर मोनो जेरै गाइखेरखौ फाननानै न'खर दैदेनो जेरै दुब्लि बारियाव मोसौखौ खाहैयोब्ला जोङो दै दौहैनांगोन दै दौनानै खास्लायनांगोन बेजों लोगोसे जेब्ला साना हाबो अब्ला जोङो न'आव लाबोनानै जोङो खानानै दोनफैयो बेनिफ्राय अखानायै सोरांबा ग्रोब आरो दुब्लि बारियाव खारनहैयो जेरै न'आव जुदि जिगाब दङब्ला जिगाबाव फुं समाव जिगाबाव हगारनानै जेरै दुब्लि बारियाव खाहैयो गांसो हानानै होनांगौ जायो आरो बे मोसौजोंनो जोङो न'खर दैदेननो गोनां जायो बे मोसौजोंनो हाल एवो माइ गायो खेथि आबाद खालामो बेजोंनो न'खर थांनानै थानायाव बे मोसौनिफ्रायनो जोङो हालेवनानै खेथि आबाद खालामनानै बायदि रोखोम दिहुनो जेरै माइ फाथो बायदि बायदि मैगं थाइगं जोङो मोननो हायो मोसौ गैयामोनब्ला जोङो माजों एवनोमोन मोसौ गैयामोनब्ला माजों एवनानै दुब्लिबारिनि हाखौ फोमोननानै बोरैहाय माइ गायनो हागौमोन बा मैगं थाइगं आबाद खालामनो हागौमोन बेनिखायनो मोसौ थानायखायसो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बे मोसौजोंनो हालेवनानै खेथि खालामनानै न'खर दैदेनबोदों जोङो बे मोसौनिफ्रायनो जोङो फिसिनानै फेदेरनानै फोलावनानै बे मोसौ गाइनिफ्रायनो जोङो फिसा मोनोमोन बेनिफ्रायनो जोङो बे मोसौ फिसा होबाय थानायनिफ्रायनो जों बेफोर मोसौखौनो जोङो फाननानै फेदेरनानै फोलावनानै जोङो सम मोनसे न'खर दैदेननायाव बे मोसौ फाननाय थाखा फैसायानो जोंखौ बा थांनानै थानायाव जोंनो सुबिदा होयोमोन बेनिखायनो मोसौ होननाय बुस्थुआ राव गैयि अमात बुसथु बेनिखायनो बेफोर अनात बुस्थुफोरखौ जोङो जोथोन खालामनांगौआ गासिबो मानसिनि आखायावनो गोग्लैजोबो बिदि मोसौखौ दुब्लि बारियाव खानानै दोनहैयोब्ला जोङो बेखौ जोथोन खालामनांगोन दै दौनांगोन गांसो हानानै होनांगोन फारसेनिफ्रायनो जों बेबायदि मोसौखौ आबाद खालामनांगोन जेरै मोसौ बोरमा जेरै गासैबो बेफोर अमात बुस्थु जेरै हमनानै ला अमा मासे फिसियोबा बे अमानोबो आदार होनांगोन दाना होनांगोन सम मथे अमानोबो मोजां मोजां आदार होनांगोन अब्लासो जोङो बेफोरनि सायाव जोङो सुबिदा बायदि मोनगोन आरो